जय हिंगलाज माता न यार मां हीअ जेके असांजा राजा महाराजा हुआ हिननि जे बारे मां त मूंखे एतिरी न सुञाणप आहे न मां हुननि जे बारे में कुझु मूंखे यादि बि आहे छोजो जॾहिं नंढा हुआसीं तॾहिं त पढ़ियो हो हुन टाइम त ज़हन में हो पर तंहिंखां पो जीअं जीअं पढ़ाई अॻिते वधी त इहे सभु त कहिर हट मिटजी वियूं शयूं ख़ैर बाक़ी मूंखे इहो ज़रूर आहे हिकिड़ी जेका मुंहिंजे ज़हन में ॻाल्हि आहे त जेको असांजो पहिरियों भारत हो उहो रुगो पाकिस्तान ताईं रुगो सीमित न उओ अफगानिस्तान छोजो हे हिकड़े ही सॼो देश हो अफगानिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान हीअ सभु ई हिकु देश हुआ अरब में ई ईंदा हुआ पर जॾहिं खां हीअ अंग्रेज़ आया जॾहिं खां हीअ मुग़ल आया जॾहिं खां पॉलिटीशन आया असांजे देशनि जे विच में लकीरूं हिननि खणी छॾियूं हुननि लकीरनि सां जेको असांखे जेतिरो नुक़सानु थियो चाहे इन्सानी तौर सां चाहे हिनजी अर्थव्यवस्था तौर सां जेको बि असांजे जेका असांखे जेको उथणो हो या जेके हिननि असांजे भाउ भेनरुनि जेका डेव्लपमेंट या हुननि जो जेको इज़ाफो थियणो हो उहो उन हिसाब सां थी न सघियो अंग्रेज़ ऐं पॉलिटिक्स असां सां उहा खेॾंदा विया देशनि जे विच में लकीरूं पइजंदी वियूं लड़ाई झगड़ा थींदा विया ऐं असां पुठियां पुठियां थींदा रहियासीं हालाकिं हाणे जेको वरी बि हिंदुस्तान में जेका पाटीस आई आहिनि उहो पहिरीं खां बैटर कम थी कनि उनखां पहिरीं खां उन्हनि जो जेको असांजे भविष्य असांजे ॿारनि खे वठी करे जेका सोच सम्झि आहे उहो वरी बि बैटर आहे त मां उमीद कयां थो असांजो जेको भविष्य थींदो उहो बहितरु थींदो सुनहरो थींदो जय झूलेलाल